इंदिरा नगर गोमती नगर चिनहट जानकीपुरम अलीगंज कपूर थाला डालीगंज अमीनाबाद पराग आलमबाग कृष्णा नगर तकरोही सूगमऊ बख्शी का तालाब मड़ियांव इटौंजा लालबाग